जोंनि जायगायाव नुनाय दाउफोरनि सोमोन्दै आं एसे बुंनो सान्दों बेहाय जोंनि जायगायाव जों गोदो नुबोनाय दाउफ्रा जाबाय जोबोर मोजां मोजां दाउफोर फैयोमोन जोंनाव दा दाउ मैना बाथ' बेबो फैयोमोन बाथ'बो फैयोमोन मैनाबो फैयोमोन बिसोर जोंनाव गोदो बिराद फैयोमोन आरो दा जोबोर खम जाबाय फैनाया जों दा नुनो मोनबांला दाबो माजे माजे फैयो दा बिनि गेजेरजों जोङो दस्रा दावफोरबो फैयोमोन गोदो हादिदग्ला फैयोमोन बिनि गेजेराव सिगुन फैयोमोन दा बेफोरबो दा खम जाबाय फैबांलायानो दा बेवहाय माने माखासे दाउफोरा ओरैबादि माने दा जोंनाव बांसिन दाउ बुङोबा दा नैबे दाउखौ जोङो नुनो मोनो आरो दाउब' गुफुर ओमफ्राय दाउब' बे दाउब स्रि होनना बुङो जों दाउबस्रिआबो एसे खम जाबावबाय दाउब' गुफुरखौ जोङो दा बांसिन नुनो मोनो बै माइ बारिआव फ्राय फुङाव बिसोरो बाफैयो बै माइनि माबाफोर एम्फौफोर मोनजायो खोमा बिसोर जाफैयो आरो ओमफ्राय जोङो नुनो मोनै दाउआ जाहैबाय माखासे गोदो जों नुबोनाय नुबोनाया दाउजें बिसोर फैयोमोन ओमफ्राय दावां आरो बिनिफ्राय मा मा दाउ दंमोन गोदो बे दाउफ्रा फैजोबोमोनलै माखासे दाउआनो जाहैबाय ओरैनो जों दा खाथि खालायाव नुबाय थाग्रा दाउआनो जाहैबाय दा जोंनावथ' दा ओरैनो फिसा फिसौ दाउफ्रा दङ दावथु गुलदुमा होननाय दङ आरो बेनिफ्राय माबा दङ आरो मा होनो दावलुर आरो फेरेंगा होनना बुङो आरो बिनिफ्राय दा फैबायथाग्राफ्रा जोंनाव दासिमबो नुबाय थाग्राया बाथ' बिसोर फैबाय थायो आरो दाबो बेजों लोगोसे जोंनाव माखासे फिसा फिसौ ओरैनो दाउफोर नामफोरखौ जों बारा मिथिलायलाङालै ओमफ्राय नैबे जेव जेव फैयोलै माखासेफोरखौ साथ बाहाय होनना बुङो साथ बाहाय बिसोर गावसोरनो ओइ कि माने बार'था गाहाम ज' जानानै फैयो बिसोर फ्राय माने बिसोरना लोगो नागारलाया नामाथाय बिसोरो माने दाबसेयाव थांब्ला गासिबो ज' ज' थांफाग्रा बिसोर दाउआ बेबो मोजां आरो दा बिनि गेजेराव आं दाउ मोजां मोननायसिननाया जों मैना बाथ'खौबो मोजां मोनोमोन अब्लाबो है आं दाउखौनो मोजां मोनजोबो आरो ओरैनोबाबो माने बे दाउ मैना बाथ'आथ बेथ' मानसिनि मात लाग्रा आरो मानसिनि मात लाग्रा होनोब्ला खालि बे दाउ मैना बाथ'आल नङा बेनि गेजेराव जोंनाव माबाबो दङ दाउस्रि हो बेखौ जों दाउस्रिया मोननै रोखोमनि दे दाउस्रिया जाहैबाय मासेआ मोनसे जाथआ माबा दाउस्रि हाजो होनना बुङो ओमफ्राय दाउस्रि कफाथि होनो आरो बैखौ ओमफ्राय जों हाजिबो होनो बे मोनसेआ जाबाय दाउस्रि गुबै जों जों नाम दोननाया दाउस्रि गुबै होनना बुङो रङा एसे आलदा आलदा बै दाउस्रि कपाथि होननाया एसे फाख्राज्रोम ओमफ्राय नैबे माबाया एसे माने सलाइ रंनि हां दाउस्रि गुबै होननाया बिसोरबो मानसिनि मात लायो बेसोरखौ जोङो एसे गोरलैआवनो बाहानिफ्राय जुदि हानोब्ला बहाय बिसोरखौ जोङो न'आव लाबोनानै एसे मान् आदार दौनानै फेदेरनानै मानसिनि मात होनो हायो जों बिसोर दाउखौ बिसोरबो मोजां मानसिनि मात लायो बिसोरो जोंनि मानसिनि मात लानानै मा जों न'आव माने न'खौ न'खरखौ समायना खालामो आरो बिसोरो माने मुसुरनाय बा मानसिनि सोरनिबा गाबज्रिनाय सोरनिबा फाव बेफोरखौ फुरा रायलायनो हायो बिसोरो आरो दाउ मैनायाथ' मोजां हाखाथारो ओमफ्राय बिनिफ्राय बाथ'आबो हायो दा बिसोरो माने मानसिनि मात लाग्रा हिसाबै जों बेखौनो आं बांसिन मोजां मोनो आरो बिसोरखौ नैबे दावस्रि हाजिआ खिन्थु बिखौ फिसिफेराखैलै बेखौ फिसियाखै नैबे दाउस्रि एसे गुबैखौ हयले आंबो फिदोंमोन निजे ओमफ्राय मात लादों मुसुरनाय आरो माबा जोंहा बै समाव बिनानावफोर दंमोन बे आइया गाबज्रिनायखौ बिराद मोजां मात लादोंमोन बियो मोजां मात लादोंमोन नाथाय बे मानसिफोरजों थांफायो मात लाग्रा जाबाय नालाय सोरबा मानसिफोरजोंबो थांफायो मायो बे थांफानाय माने बबेबा समाव बहा थांफाना गोमाहैखोथाय गोमादों आरो जिनिसआ दा अब्लाबो आङो मोजां मोनो दा बिसोरखौ फिसिनांगौब्लाथ' माबा जायो एसे जोथोन लाबाय थानांगौ जायो नालाय दा आं फिसिनाय जाथ'आसै माने बेखौ जोथोन लाग्रा गैला आदार होनाय गुमा हमनांगौ जायो बेखौ जोथोन लाबाय थानांगौ जायो दा हिसाबै बे हिसाबै आङो बिनि माबाखौबो आङो लाथ'नाय जायाखिसै अब्लाबो आं दाबो मोजां मोनो आरो जोंनाव दाबो फैयो दावआ सिथ्लायाव आदार जाफैबाय थायो बे दावस्रिया बेखौ जोथोन लाबा ओमफ्राय आङो अनो आरो आदार एखम्बा सारना होयो आङो आदारखौ जालाङो मायो एसे एनै माबायो नालाय बेखिनियाव आङो आदार होना हरो आरो दा माने आं मोजां मोननाय दावफ्रा बेबो बिसोरो माबा मोजांखौ दावफोरखौ आं मोजां मोनो बे बाथ' ओमफ्राय दाउ मैना आरो नैबे दाउस्रि गुबै बिसोरखौनो आं साबसिन मोजां मोनो बेनि गेजेरजों आङो मोजां मोननायनि गेजेरजों आरो माखासे जोंनाव दाउफोर दङ बै माने मेथाइ खनग्रा दाउ होनो बेखौ बै मुसुरो माने बिराद मोजां मुसुरो बेयो बे माने फिथ फिउ होनग्रा मोनसे दाउ दङ दावआ मानि फिसाथार नायनो एसे गोमोस्लिउ मोजां हो बिराद मोजां बे माने सानसुथिरफ्राव बिसोर फैनानै मोजां माने बिसोर माबायो आरो गावनि गोसो मोजां मोनोब्ला मेथाइ खनलांनायबादि बिसोर मुसुरलाङो बिखौबो मोजां मोनो औ एसे गिदिरहां माबाया दावआ बांद्राय गिदिरद्राय नङा नायनोबो मोजां दावआ मोजां मोनो ओमफ्राय बै दाउ खानजं होनो मोनसे दाउ खानजंआबो नायनो समायना खुंगुर दङ बिबो बिराद मोजांलाय नायनायाव मोजांथार जेरैबो ओमफ्राय दावआ बुहुत रोखोमनि दंलै बगलरि दङ आरो बे दाउखा दाउखाया खिन्थु दा खम जाबायलै जोंनाव दावखाया बे माबानि टावार लाबोनायनिफ्राय खम जादों होन्दों दाउखाखौ जोंनाव आगोलाव बे टाउनफ्राव बिराद माबायोमोन फैयोमोन दाउखाया दाथ' नुला दाउखाखौबो एसे खम जाथारबाय दाउखायाबो माने बै थावारजोंनो बे इन्टारेनेट टावारजों माबाजों नामाथाय इफेक्ट जादों ना मा होनना बुङो बिसोरो मानसिफ्रा होनो आरो बिनि थाखाय खमायनाय होनना बुङो दावखाखौ जों दा बारा नुनो मोनला माफा मानै फैयो आरो दाबो दावखाफ्रा दा बिसोरबो जागारोमोन जोंनि माखासे गोथैफोर थैनायफोररखौ लो रोगानानै जाहैयो मायो जों माखासे सेब जायोमोन आरो बोगारनाङामोन एसे एनै बबावबा बिबु बिलाफोरखौ जोङो गारहैनांगौफ्राव बिथांमोनहा बे दावखाफ्रा लाङोमोन दा बेवहाय जोंहा एसे सेब जायोमोन दाथ' जोंनाव गेसाव गोफोन मोनामनाायबो बिसोर गैयैथाय बांसिन जाबाय दा बिसोरबो फैलाबा दा जोङो बांसिन एसे टाउनफ्रावबो गेसाव गोफोन मोनामनाया बारा जायो दा दावफोरनि गेजेराव आरो दंबायोमोन दा माखासे नाम मोनै दाउ दंलै बे फिसा फिसौ बे दाउफ्राबो जेरै दाउथेब दाउथेब होननाय फिसा बे माने नामआबा मामोन जोङो थेब थेब गाबग्राखाय दाउथेब होनना बुङो बेबो बेजों मोजां माबानानै मेथाइफोरनि बादि गाबलाङो दाउथेबआ बेबो होनो थेब थेब थेब गाबलांथारो बेबो मोजांलाय बेयो माने फिसाथार बै एखेबारे बिराद फिसा दाउ बियो अब्लाबो बिनि सब्दआ गोगोमथारलाय एसे थेब थेब होननानै बिराद मोजां माबालाङो बे माने ओरैबायदि फिफांआव माबा मोनजायै नायाव बै माबाखौनो जायो खोमा बिसोरो मा होनना बुङो बिदिनो एम्फौफोर नागिरनानै जायो खोमा बेवहायनो बिसोरो मोजां गावसोरो माबायोबा मोजाङै बिसोर गाबनानै गावनो नागिर नागिर जालाङो आरो बे दाउथेब होननायाबो आरो बेजों लोगोसे दावलुर होननायाबो नायनो मोजां बिसोरो मानो होनब्ला माखासे माबा बिसोरोथ' 'एम्फौ एनला जायो आरो लोगोसे बिसोरो माने बै थालिर गोमोनफोर माबाफोर मोननाय फिफांआव मोननायफोर थायोब्ला बेखौ जायामोन आरो बिसोरो बगलरियाबो बिदिनो बिसोरबो जालाङो फिथाइ गोमोनफोरजोंबा बिसोरो गावनि आदारखौ जानानै थाङो दा बिखिनि आरो दावफोरनि माबाफ्रा बिसोर गावसोरा मा मा आदार जायो गावसोरसो मिथिलायगौ आरो दावफ्रा ओमफ्राय बे दावजें होननायाथ फिफांआव बाहा लायोनो दावजेंनि सल'खौ आं एसे मानसिफोरनिफ्राय खोनानो मोनो आरो दावजेंआलायनो माने दन्दराव बाहा लायो माने बाहा लानाय समाव ओरैबायदि जाहैदों दावजेंना माने बै जायनोखि बिमा बेयो बाहायाव गबाथाय माबाखौ फिथाइ सामथाइखौ बै जोलाया नागिरनानै होफैजोबनांगौ बे दावजेंआ दावजें जोलाया माने माबानो बे गावनि माबानो बुरैनो माने बे बिमानो होफैजोबनांगौ जाहैदों बे दावजेंआ दा बेवहाय फिथाइखौ लाबोनायाव बे फिथाइयावबो ओरैबायदि जाहैदों बबेबा एसे जाख्ल'नाय दंबानो बै गाज्रि मोननानै जाया जाहैदों बिथांनाबो बिसोरनाबो मोनसे काहानि बायदि जाहैदों दावजेंनाबो माने सल'आ माने बे जाख्ल'नाय दंबाथाय बेहा नोंहा आंनि बादै सोरबा मोजां मोननाय दङ नामा होननानै गाज्रि मोनोनो बे जायानो जाख्ल'नाय दंबाथाय आदार होफैनायखौबो जाया जाहैदों बै गनाय माबाया बिमाया दा ओंखायनो बिसोर बिराद हुसियारै रोगानानै लाबोयो नो माने दावजेंआ दा बेबायदि जों सल'खौ खोनानो मोनो आरो दावनि बे दावजेंनि सल'आव दा मा खालामनो बे गावसिनि जाहैबाय दावजेंनि गावसिनि गावसिनि काहानि जाहैबाय बेफोरो दा बेखौबो जोङो माने खोनानो मोनो आरो दा नंगौ ना नङा बेखौ जों मिथिला बे गावसोरनिसो जाहैबाय जोंथ बेवहाय थांनायावबो नुहैया फिफांनि सायाव थानाय जाहैबाय ना बियो दा सल'आव थालांनाय जाहैबाय बियो दावनि बेलायाव दा बे आरो दावजेंनि माबायावबा ओमफ्राय दा बेनि गेजेरजों दावफ्राव बुंबावनांगौब्ला बिराद दाउ दङ ओमफ्राय जोंनि ओरैनो न'आवथ' जोंहा ओरैनो फिसियो आरो बे न'आव दाउ दङ बे दाउआ माने जोंनावथ' हाइब्रिद थायो आरों जों लकेल थायो बे लखेलाव जोंहा माने दावजो दावला ओमफ्राय बहुद धर'ननि थायो जों फिसियोब्ला बुरजा मोनोब्ला फिसा मोनोब्ला जों बिजोंबो फाननानै माबा मोनो बायनानै एसे फाननानै जों फैसा मोनो दा बेखिनि आरो दा आं दावनि सोमोन्दै आं बेखौनो मोजां मोननायखिनिखौ आं बेहाय फोरमायबाय दा बेखिनिआवनो आं दोनथ'नाय जाबाय आरो